स्थानीय कलाकार घणनि ई तरीक़नि से तरीक़नि सां पंहिंजे स्थान और राज्य जी कला और संस्कृति खे समग्र रुप सां सारक्षित करण जो प्रयास कंदा आहिनि जीअं जंहिं बि जॻहि जो कोई बि कलाकार फेमस हूंदो आहे जीअं डांस प्रोग्राम या कुझु बि त हू ॿियनि माण्हुनि खे बि उहे सभु सेखारींदा आहिनि और ॿियनि माण्हुनि खे बि उहे सभु सेखारींदा आहिनि और हू पंहिंजे कलाकारी खे अॻिते प्रमोट कंदा आहिनि जीअं उत्तर प्रदेश में आला और क़िस्सा पोरी ख़ूब फेमस आहे त हुन में माण्हू हू बड़ी चढ़ी करे पार्टिसिपेट कंदो आहे त हिनी तरीक़े सां स्थानीय कलाकार यानि की जिथे जिथे जा जेके जेके कलाकार हूंदा आहिनि पंहिंजे तरीक़नि सां राज्य खे संस्कृति राज्य जी संस्कृति खे समग्र रुप सां सुरक्षित करण जो प्रयास कंदा आहिनि